वाईफाई डाटा का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा तरफ से मोबाइल में गेम और फिल्म कमेडी या टी वी सीरियल देखने में ज़्यादा यूज करते हैं और ज़्यादातर से हम लोग जी बी का ऑफ एन जी बी का दीदी है तो ऊ हम लोग अपने ऑफिस का काम के इस्तेमाल में भी करते हैं इसमें हम लोग ज़्यादा तरफ से डाटा में गेम बच्चे लोग भी ज़्यादा इसमें डाटा में गेम ही ज़्यादा खेलना उपयोग करते हैं वाईफाई से और ज़्यादातर से हम लोग यूट्यूब चलाते हैं वाईफाई से तो यूट्यूब चलाते हैं वाईफाई में तो ज़्यादा हम लोग कमेडी देखते हैं कमेडी ज़्यादा पसंद है हम लोगों को इसलिए कोमेडी वाईफाई में ज़्यादा यूज करते हैं यही एक जी बी के एक जी बी डाटा ही हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर से इस्तेमाल एक जी बी डाटा का ही करते हैं तो वाईफाई इसलिए हम लोग को कभी कभी होता है कि वाई सिग्नल ना मिलने के कारण या कोई दिक़्क़त के कारण हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत कठिन सामनाई करना पड़ता है काम करने में हम लोग दिक़्क़त भी हो जाती है तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस इसमें भी वाईफाई बहुत अच्छी तरह से चले नेटवर्क भी बहुत अच्छा रहे समय समय पर हम लोग यूट्यूब पर समाचार भी देखते हैं जैसे घरेलू चीज करना होता है तो हमें ज़्यादा डाटा का ही नेटवर्क का ही यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि नेटवर्क अच्छा हो और हम लोग गेम में बच्चे लोग गेम भी खेलते हैं तो यह ज़्यादातर तो बच्चे लोग देखते हैं डाटा का यूज करते हैं वे लोग भी ज़्यादा नेटवर्क का ही यूज करते हैं तो इसमें इस्तेमाल करके ही गेम भी खेला जाता है बोलने के बाद भी बच्चा लोग नहीं बात मानते तो हम लोग भी ज़्यादा नेट कभी कभी नेटवर्क ऐसा हो जाता है कि हम लोग उसको यूं मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है हमें नहीं नेट चलता है तो हम लोग बोलते हैं क्या हुआ नहीं नेट चल रहा है क्या कारण है किस लिए ऐसा हो रहा है तो ज़्यादातर से यही होता है और कुछ कहना नहीं है कि नेटवर्क क्यूँ नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है तो ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग नेटवर्क की कभी कभी दिक़्क़त भी हो जाती है हम लोग को नेटवर्क की तो उसका भी सामना करना पड़ता है और यही सब के कारण यही सब यूज होता है हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं